यों शादी विवाह में हम लोग हर उस चीज की व्यवस्था करते हैं लेकिन शहर में थोड़ी पानी की व्यवस्था आज कल दिक्कत हो गई है शुद्ध जल नहीं मिलता इसलिए आमतौर पर सभी लोग शुद्ध जल के लिए आर ओ जल पर निर्भर करता है पीने के लिए आर ओ जल की व्यवस्था वहाँ के उत्पादनकर्ताओं से मँगाया जाता है और बाकी और सारी सामान के लिए धोने नहाने वगैरह सब के लिए हम लोग टैंकलोरी से नगर निगम की टैंकलोरी से जल की व्यवस्था करते हैं जिससे नहाने बर्तन धोने कपड़े धोने सब में काम आता है भोजन बनाने के लिए अच्छे जल शुद्ध जल की भी व्यवस्था करनी पड़ती है और खासकर के पानी का अधिक से अधिक दुरुपयोग न हो इसके लिए भी सचेत करते हैं लोग जरूरत से ज़्यादा पानी बर्बाद करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए शहरी क्षेत्र में पानी की व्यवस्था इधर उधर से व्यवस्था करने में दिक्कतें तो आती है इसलिए सारा भार नगर निगम को सौंप दिया जाता है ताकि आप नहाने धोने बर्तन धोने कपड़े वगैरह धोने के लिए उस समारोह में आप व्यवस्था कर दें या वहाँ से मँगवाया जा सकता है आर ओ जल निकटतम कई उत्पादनकर्ताओं से मँगाकर के हम लोग शादी में उसका उपयोग करते हैं इसी के साथ शादी में बहुत कुछ अपव्यय भी होता है भोजन वगैरह सब बनाने में खिलाने में जितना लोग खाते हैं उससे कहीं अधिक बर्बाद करते हैं जूठा छोड़ देते हैं अन्न बर्बाद कर देते हैं बहुत ढेर सारी बर्बाद करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए जल की भी बर्बादी उसमें होती है इसलिए अधिकतर अच्छा हो कि लोगों को इस खर्च को थोड़ा छोटा कर दिया जाए बड़े पैमा पैमाने पर इसकी यह कार्य को न किया जाए ताकि अपव्यय से रोका जाए और वही अपव्यय को रोककर के किसी आम नागरिकों में कमजोर वर्गों में बाँट दें उसका घर खर्च चलाया जा सकता है इसीलिए आम लोगों में इसके प्रति जागरुक होना चाहिए अन्न की बर्बादी जल की बर्बादी पर लगाम लगे नकेल लगे और उसे मोड़कर किसी अच्छे जगह पर इसको व्यवस्था की जाए ताकि आम लोग को इससे लाभ मिले आज कल धनादि लोग अपने दिखावा प्रदर्शन के लिए बड़प्पन लूटने के लिए फिजूल खर्ची बढ़ाकर के अपना वाहवाही बटोरने के लिए अनाप शनाप खर्च करते हैं शादी ब्याह में पार्टी वगैरह धूम धड़ाम में अधिक से अधिक रुपयों की बर्बादी करते हैं ये सब नहीं होना चाहिए दिखावटीपन फिजूल खर्ची शोर गुल बाजा पटाखे वगैरह यह सब नहीं हो इसी खर्च को मोड़कर के जन कल्यान के लिए लगाया जाए हमारे घर के आस पास समाज के आस पास बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आमदनी न्यूनतम से भी नीचे अस्तर है उन लोग को सहयोग दे उनका जीवन अस्तर कुछ हद तक सुधर जाए सफल हो जाए सहयोग होने से उन्हें आत्मबल मिले वा जीने के लिए उसे सुविधा प्रदान हो ऐसे हम लोग के भी विचार इस पर करना चाहिए सब लोग को शादी तो लोग खुशी से करते हैं लेकिन एक खुशी उधर भी बाँटना चाहिए जिनकी असहाय हालत है उन्हें उठाने संभालने के लिए प्रयास किया जाए अतः हम सभी लोगों को इस पर विशेष ध्यान दें और अपना अपव्यय पर लगाम लगाए और उसे मोरकर आम लोगों की सुलभ जीवन जीने के लिए रास्ता बनाए ऐसी हमारी राय है सुझाव है